जय झूलेलाल असां थदड़ीअ ते चङियूं शयूं ठाहींदा आहियूं अ जीअं लोला बेसणियूं दालि वारा फुल्का ऐं चङियूं तरियल भाॼियूं कंदा आहियूं उन मां जीअं पहिरीं रेसिपी में मां तव्हांखे लोलनि जी थी ॿुधायांव उन लाइ असांखे खंडु अटो बरयाली इलाइची खपंदी आहे पहिरें असां पाणी खणंदा आहियूं उनमें खंडु सौंफ़ ऐं इलाइची ऐं गुड़ विझी करे पिसाए रखंदा आहियूं उनखे हलको सो गुनगुनो गरम करे सुठी तरह मिक्स कंदा आहियूं जीअं की खंडु ऐं गुड़ मेल खाइजी वञे उनखां पोइ अटो खणंदा आहियूं अटे में सवली तरह मोण विझी करे अटे खे मेटदा आहियूं ताकी तेल और अटो सुठी तरह मिली वञे ऐं मुठ बंदि करे असां ॾिसंदा आहियूं की मुठी बंदि वो भदजी वञे थो की न हुनखां पोइ उन गुड़ ऐं खंडु वारे पाणी सां थोरो थोरो विझी करे सुठी तरह हो अटो गोहींदा आहियूं सख्तु करे पोइ गोल वेल वेले करे हुनखे असां धीमी आंच ते पचाईंदा आहियूं हीअ लोलो एॾो मस्तु लॻंदो आहे मिठो बुरखणो ऐं इनखे असां अठनि ॾींहनि ताईं रखी सघंदा आहियूं अठनि ॾींहनि ताईं खाई सघंदा आहियूं इन करे कई सिंधी माण्हू सु हिनखे सफ़र में बि ठाहे करे खणी वेंदा आहिनि हीअ खाइण में ॾाढो ई स्वादिष्ट लॻंदो आहे हाणे ॿी रेसिपी आहे दालि वारा फुल्का हिनमें असांखे मुङनि जी दालि हैड लुणु मिर्च सावा धाणा खपंदा आहिनि असां पहिरें मुङनि जी दालि खे कलाकु खनि पिसाए रखंदा आहियूं पोइ हुनखे थोरो बाफ़े करे जीअं छोड़ी छोड़ी बिहे दालि ईअं असां इनखे बाफ़दा आहियूं ऐं अटे में लुणु मिर्च हल्दी ऐं थोरो सो मोण विझी करे अटो गोहींदा आहियूं पोइ हिनखे जीअं आलू जा पराठा ठाहींदा आहियूं तीअं ई ईअं दालि विझी करे असां फुल्का वेलिंदा आहियूं ऐं धीमी आंच ते पचाईंदा आहियूं हे दालि वारा फुल्का बि खाइण में ॾाढा ई स्वादिष्ट लॻंदा आहिनि हाणे टी रेसिपी अथव बेसणी बेसणी लाइ असांखे अटो बेसण बसर साओ धाणो सावा मिर्च खपंदा आहिनि सनो सनो बसर वढदा आहियूं सना सना सावा मिर्च धाणा ऐं हिनमें स्वादु लाइ तव्हां अनारदाणा बि विझी सघंदा आहियो हाणे अटे में मोण विझंदा आहियूं लुणु मिर्च स्वादु जे अनुसार विझी करे बसर धाणो मिर्च विझी करे सुठे नमूने मोण विझी करे असां बेसण ऐं अटो विझी करे हीअ बेसणी जो अटो गोहींदा आहियूं हिनखे बि धीमी आंच ते पचाइबो आहे ऐं ईअं बि खाइण में भुरकणी ऐं स्वादिष्ट लॻंदी आहे